असां जेका बि सरकारी योजिना हुनजा फ़ाइदा वठूं था या जेका ॾाढा ग़रीबु माण्हू आहिनि सरकारी जा उहे हिकु त बुज़ुर्ग कंदा आहिनि चालू कयो आहे आयुष्मान काड त हुन सां इहो आहे कि बुज़ुर्गनि जा जेका हैल्थ पोलिसियूं नथियूं थी सघनि भई उन्हनि जी डेट थी थी वञे भई उमिरि निकिरी थी वञे त गोर्मेंट जेकी आयुष्मान काड वारी योजिना चालू कई तमामु ॾाढी सुठी योजिना इअं चालू कई अथनि त उन्हनि में बुज़ुर्गनि खे घणेई आरामु थी पियो आहे ऐं जेकी छोकिरियुनि लाइ कन्याउनि लाइ ख़ासि कर कन्याउनि लाइ जेकी सुकन्या योजिना कई अथनि हुन में बि छोकिरियुनि खे घणेई मदद मिली आहे छोकिरियुनि लाइ थोरीसीं आथात मिली आहे सुकन्या योजिना बि गोर्मेंट ॾाढी सुठी कई आहे ऐं जेकी पेंशन योजिना अटल बिहारी योजिना आहे इहि बि बुज़ुर्गनि लाइ ॾाढी सुठी आहे कई अहिड़ी योजिनाऊं आहिनि जेकियूं असांखे ख़बर बि न हुंदियूं पर जेकी योजिनाऊं आहिनि उहे बि सुठी ही असांखे ख़बर आहिनि तमामु बढ़िया योजनाऊं आहिनि कोई दि असांखे परेशानी कोन थींदी असां बि इन्हनि योजिनाउनि जो बुज़ुर्ग असांजे घर में बि आहिनि इहे सरकारी योजिनाऊं असां बि फ़ाइदो वठंदा आहियूं बुज़ुर्गनि लाइ